जय झूलेलाल गुजरात में वापार करण लाइ प्लेन ठाहिण लाइ असांखे हिकु वापारिक माण्हू खपंदो ऐं मार्केट जी डिमांड खे ध्यान में रखी सघूं था ऐं असां ॿाहिरि बाज़ार में निकिरी करे सुठी तरीक़े सां घुमी करे समुझी सघूं था हुन खां पोइ समुझी करे असां धंधो चालू करण जी तर्कीब ठाहे सघूं था ऐं ॿीं ॻाल्हि असां में नियम पढ़ी करे धंधो चालू कयूं त ज़रूरु सफ़लता पाए सघूं था गुजरात में धंधो करण जी इहा तर्कीब जाम सही थी सघे थी जय झूलेलाल